मैं अपने बचपन से ही बातें करती हूँ आपको बताती हूँ मैं मैं पहले बचपन मेरा भिलाई में ही गुजरा मैं वहीं पे पढ़ाई की रविशंकर विश्वविद्यालय में वहाँ पे मेरा कॉलेज ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद फिर मैंने एम ए एम कॉम किया उसके बाद मेरी शादी जबलपुर में हुई फिर वहाँ से जबलपुर मैं यहाँ पे आ गई तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ाई मतलब बच्चों को पढ़ाती थी ट्यूशंस वगैरह थोड़ा बहुत सिलाई ओलाई वगैरह करना फिर मैं हाउस गृहणी हूँ मैं घर में सिर्फ घर में ही रहती हूँ जो बहुत घर का ही काम ही करना घर के बच्चाें को देखना अपने परिवार को देखना मेरे साथ में मेरे पति है मेरे दो बच्चे हैं मेरी दादी आजी जी है और मेरे सास ससुर हैं तो सबको देखना पड़ता है घर पे सभी को मैं देखती हूँ मेरा समय ऐसे ही व्यतीत होता है बस